हा लग्ना वेळार हे अ न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक अशें अ अ गिफ्ट म्हणजे भेट वस्तु दिवपाची प्रथा आ पयली पासुन चल्लेली अ आसा सो साखर पुडो जेन्ना जाता तेन्ना आ दर एक अ न्हवऱ्या वाटेचो आनी व्हंकले वाटेचो अ न्हवऱ्या वाटेचो व्हंकलेक वा व्हंकलेक दिता आनी व्हंकले वाटेचो न्हवऱ्याक दिता सो न्हवऱ्याक जें मेळटा तातूंत अशें सूट आ मागीर मुदी अ बुके मागीर दुसरी अ भेटवस्तू वा कितें हेंपर बी अशें कितें आसता आनी तातूंत एक अ दोनुय सायडिचे कशे कॉम्पिटिशन लागिल्लें आसता की अं कोणाचे डेकोरेशन बरें जाला आ गिफ्टीगांचे आनी अशें ताजे मागीर जेन्ना लग्न अ लागी येता तेन्नाय बीन मदी कितें अ बड्डे आनी कितें कितें अ वा दुसरे सण आसता तेन्ना न्हवऱ्याक कितें ल्हानशी वस्तू दितात आ कोण आ कसले हाका अ कितें स्विट्स दितात किंवा आ भांगर दिता अ लग्ना वेळार अ अ हे न्हवऱ्याक तशेत भांगर अ भांगर दिवपाची प्रथा आसा आनी कित्याक अ अ व्हंकले वटेच्यान नाल्ल बीन तशें कितें दितात फ्रुट्स दितात सो ही दिवपाची प्रथा जी आसा ती पयली पासुन जी चलील्ली आसा ती एकदम मायेन अ मोगान कितें चलील्ली आसा आनी अम ह न्हवऱ्यान आनी अ ताज्या अ फॅमलीन हे पोजिटिव हातुन आ घेवन अशें फुडें मॉर्डन तरीकेन अ मॉडिफाय करुन ही प्रथा च चलत रावप अ रावल्यार अ बरी पडटली आमकां